तव्हांखे गुजरा गुजारिश आहे की मुंहिंजे पाड़े में रखियल कूड़ेदाननि खे नुक़सानु पहुतो आहे छो जो हिते तेज़ु हवाऊं हली रहियूं आहिनि मींहुं बि वसनि था ऐं कॾहिं कॾहिं ओला बि पवनि था त जेके दॿा रखिया विया हुआ कूड़े विझण वारा उहे बि टुटी पिया आहिनि मां तव्हांखे गुजारिश कयां थो त इन जी तबदील जी वास्ते ऐं फ़ैसलो वठी करे ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिले करे मुनसिपल दफ़्तर खां पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिले करे इन खे मटायो ताकी असां जेके कूड़ो आहे घरनि जो उहो उन में विझी सघऊं शुक्रिया